जय झूलेलाल बुधायो मां हाणे रिपेअरिंग करणु नथो अची सघां भेणु असाजे एरिया में इलाही बारिश आहे जंहिंजे करे मुंहिंजे घर में बोड अची वई आहे त मां हाणे रिपेअरिंग करणु नथो अची सघां तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे लेकिन मां घर जे कम में थोरो बिज़ी अहियां घर में बोड आई आहे तंहिजे करे निकरी नथो सघां मां तव्हांखे खपेव त ॿिए ब्ले प्लम्बर जो नंबर ॾियांव थो तव्हां हुनखां कमु कराए वठो तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे भेणु पर मां नथो निकरी सघां छोकी मुंहिंजे घर में बोड आई आहे असांजे एरिए में जाम बारिश आहे मुंहिंजे घर में नंढा ॿार आहिनि ऐं फेमिली आहे मुंहिंजी त मूंखे थोरो हुननि खे बि ॾिसणो ज़रूरी आहे हिन समय ते तव्हांखे खपे त मां ॿे ॿे प्लम्बर जो नंबर ॾियांव थो तव्हां हुनखां कमु कराए वठो त वधीक सुठो अगरि तव्हांखे अर्जंट हुजे त न त मूंखे ॿ डींहुं मां नथो निकरी सघां मां ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां वटि अची सघंदोमांव तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे भेणु लेकिन मुंहिंजे मथां बि हिन समय ते मुसीबत आई आहे त कीअं कया मुंहिंजी फेमेली में जेन्ट्स कोई बि कोन्हे मूंखे ही सॼे घर जो कमु ॾिसणो पवंदो आहे तंहिंजे करे मां तव्हांखे मनां थो कया मूंखे बि सुठो नथो लॻे मुंहिंजे कस्टमर खे मां मनां कया तव्हां रेगुलर मूंखां ई कमु कराईंदा अहियो उहा जाम सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांखे मुंहिंजे मथां भरोसो आहे तव्हां इन करे मूंखे हर समय फोन कंदा आहियो लेकिन हिन समय मुंहिंजे मथां इलाही वॾी मुसीबत आई आहे त मां नथो निकरी सघां हिन करे माफ़ी घुरांव थो न त मां तव्हांखे कमु करे ॾिया हा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे भेणु लेकिन मुखे अगरि अचण जहिड़ी व्यवस्था या स्थिती हुजे आ त मां तां ॾे अचांव आ असांजे एरिए में बि पाणी भरजी वियो आहे ऐं मुंहिंजे घर में बि पाणीअ इहो भरजी वियो आहे हिन करे मां निकरी नथो सघां मूंखे अगरि अचण जहिड़ी व्यवस्था हुजे आ त मां बिल्कुलु ज़रूरु अचां आ तव्हांजो कमु पताये वञा हा लेकिन हिन समय ते अचणु जहिड़ी व्यवस्था कोन्हे मुंहिंजी मां हिन करे तव्हांखां माफ़ी थो घुरांव तव्हांखे अगरि एतिरो अर्जंट हुजे त तव्हांखे ॿिए ॿिए प्लम्बर जो मां नंबर ॾियांव थो उहो भाई अची करे कमु करे वेंदव तव्हांजे एरिए में रहंदो आहे ज़रूरु मां ट्राए कंदुमि हीअं हूंदो त मां तव्हांखे अॻियां खां फोन कंदोमांव तव्हांखे ब्ले प्लम्बर हाणे फोन करे हाणे नंबर मोकलियांव थो तव्हां हुनखां पहिरियों फोन करे ॻाल्हायो ठीकु आहे जय झूलेलाल